हलो रोलन रे आरे हांव क केंपे येयल्लो रे माश्शा मागें तें रॅजिश्ट्रेशन कित काडपाक यें स सर्टिफिकेट काडपा मामदारा ऑफिसा आरे मागे माश ती यें आदार काड आनी तें माश्श विसरो येयलो हांव घराडेन आनी घराडेन फोन केल्या फोनूच लागना तें घराडेन माश्शें रेंज मेळणा सगलें बंद करतकीर ऑय भयणीक केलो आनी घराडे आईक केल्लो फोन लागना माश्शें तो त माश्शें घराडेन वोस आनी माश सांगता म्हाजी मर तें भितर ड्रॉवरा आलमारी ड्रॉवराक आदार कार्ड सगले आसा कॉपी माश्शे आदार काडाचे माश्शे जाय आनी इल इलॅक्शन कॉपी आल्ह्या त्योवू जाता दोनीय माश्शी तेक कित सांग फोट काड आन माश्श म्हाका वॉट्सॅप कर म्हुणू माश्शा बेगीन हांव रावता हांगां आनी माय तें लेट जाल्या माय जावपा ना रे माश्शा म्हुणू माश्शें बेगीन कर नाल्या येतो म्हळ्ळ्या माय टायम वतो न्हू तेज्या एक पयलें माश्श तूं तेक सांग भयणी सांग माश्शे फोटो काड आनी म्हाका वॉट्सॅप कर म्हुणून चल आतांत माश्शें आ चल बरें ओके थँक्यू